दिक्खो में आटो जेह्ड़ा बुक कीते दा में जाना ऐ बाह्वे आह्ली माता दे मंदर तुस कुसलै धोड़ी पुजगे ओ की जे तौले थमां तौले आओ में मंदर जाइयै दफ्तर बी जाना तुस चिर लागेओ ते में कि'यां पुजना फटा फट पुज्जेओ पैह्लें मिगी एह् दस्सो पुजगे कुसलै